फिल्मी सितारामे हम अमिताभ बच्चनसँ भेँट करबाक चाहब कियाकी हुनका मतलब कलाके सङ्ग सङ्ग मतलब ओ गीतो बहुत नीक गबैत छथिन हुनकासँ हमरा पुछबाक अइ की जे ओ जे अपन कैरियर जखन शुरुआत केलखिन सिने सिनेमा फिल्मी जग जगतमे तऽ मतलब ओ केनाके शुरुआत केलखिन हुनका कतयसँ शुरुआत भेलैन्ह या हुनका जे शुरुआती दौड़मे जेसभ भेलैन्ह कठिनाइ या फेर ईमे पढ़ाइएमे जेना होइत छै ने मतलब एतेक जरूरी छै केना ओ चालू केलखिन हमरा ई चीज हुनकासँ प्रश्न करबाक अछि